जि'यां मै थुआढ़े ने पंजें स्टेटें दी गल्ल सांझा करां तो पैह्ली स्टेट साढ़ी आई राजस्थान ते दुई आई साढ़ी झारखंड ते त्री आई साढ़ी महाराश्ट्रा ते चौथी आई साढ़ी चंडीगढ़ ते पंजमी आई साढ़ी केरला